میرے خیال میں میری سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ میری محنت ہے میں اگر کسی بھی چیز کے لیے محنت کرتا ہوں تو اُس کو حاصل کر لیتا ہوں اکثر میں نے ایسا دیکھا ہے کہ اگر میں کچھ بھی ارادہ کرتا ہوں کسی چیز کو پانے کے لیے تو میں اُس میں ہمیشہ کامیاب ہُوا ہوں چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو اور میری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ میں اگر کسی چیز کو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے میں نہیں کر پاؤں گا تو میں اگر اُس کو نہیں کرتا تو پھر وہ میں کرتا ہی نہیں ہوں پھر میں اور نہ میں کبھی اُس کو کر پاتا ہوں وہ ایسے ہی رہ جاتی ہے اِس لیے میں کبھی بھی اُس کو اِس طرح سے نہیں سوچتا کہ جیسے میں کوئی بھی کام نہ کر پاؤں یا نہ کر سکوں